हैलो मां मीशो ऐं हैलो मां सोनल आडवानी थी ॻाल्हायां मीशो ऐप में जेको मां पहरों सामान घुरायो हुयो उअ त ॾाढो सुठो आयो पर जेको मां ॿेहर सामान घुरायो उन जी क़्वालिटी तुर बि सुठी न हुई मूंखे उन खे ॾिसी करे तुर बि मज़ो न आहियो उन जो कपिड़ो बि ख़राबु निकितो ऐं उन जी क्वालिटी बि सुठी न हुई पाइण में बिल्कुल बि मज़ो न पियो अचे त उन प्रोडक्ट सां मां बिल्कुल बि संतुष्ट न आहियां मां इहो प्रोडक्ट वापसि थी करण चाहियां इन करे मां इन प्रोडक्ट खे ख़ारिज थी कयां पई